हाँ सर भैया मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है और मैं बहुत बनवा रहा हूँ जो अवाज़ बोलता हूँ वह वापस घूम कर चली आ रही है इसलिए हम बहुत परेशान हैं मोबाइल आज एक हफ़्ता हो गया यह यह दिक़्क़त यही है कि जब मैं फ़ोन करता हूँ तो ठीक से लगता नहीं घंटी नहीं जाती और इसके बाद जो है जो बोलता हूँ वह वापस मेरी आवाज़ मेरे मेरे पास ही रह जाती है यह आज एक महीने से हो रहा

एक हफ़्ते से जब से ले आया हूँ हम इसको

नहीं नहीं नेटवर तो हमारा पूरा है नेटवर तो बराबर आता है अब फोन भी है कि

हाँ मोबाइल तो चलता है लेकिन आवाज़ नहीं सही आती और कभी कभी रुक जाती है कभी कभी बोलते हैं तो मेरी ही आवाज़ मेरे मेरे पास आ जाती है नहीं और तो कोई ऐसी दिक़्क़त नहीं है लेकिन केवल यही एक दिक़्क़त है और इसी से हम बहुत परेशान हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है वह चलते चलते तो कभी कभी रुकती है बाक़ी चलने को होती है तो चलती रहती है लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब वह चलाते हैं तो उसको जो है वह रुक जाती है जो है जाती ही फोन फ़ोन ही नहीं जाता टूँ टूँ करके बंद हो जाता है

नहीं और तो कोई और तो कुछ नहीं मतलब कि नेट वाला मोबाइल तो है नहीं चालू मोबाइल है और ख़ाली फ़ोन करते हैं और फ़ोन मंगाते हैं बस यही इतना इसमें करते हैं अचानक बंद हो जाता है